सायबर ट्रोलींग हें खूब वाडिल्लें आसा जगान सायबर ट्रोलींगाचो एकएकट्याचेर खूब परिणाम जाता आतां ही सायबर ट्रोलींग म्हणा जावं सायबर क्रायम म्हणा हें खूब वाडलां आतां खंयचाय मनश्याची पुराय म्हायती आमकां सोशल मिडीयाचेर इजिली मेळटा हेंच एक व्हडलें कारण जावन आसा आनी लोक सुद्दां आतां कित्याचेरय टिप्पणी करता आसतना हें एकदांय चिंतना की तें फुडल्या मनशाक कितलें इफे इफेक्ट जावंक शकता जी थोडीं व्हीक आसता तीं एक एकदां ट्रोलींग जाता तें पळोवन सुसायड सुद्दां करतात आनी जी ब्रेव्ह आसता तीं त्या ट्रोलाक उत्तर दितात आनी दुसरें ऑपशन म्हणजे जे ट्रोल करता तेंचे सायबर सेलांत कंप्लेन करतात म्हाका असो अनुभव आजून पर्येंत केन्ना येवूंक ना पूण हें जे हांव आय आयकतां एक एक जाता तें तेतूंन सामकें कळून येता की हें जें सायबर ट्रोलींग आसा तें खूब प्रमाणान वाडलेले आसा